हैलो नमस्ते मैडम जी बस ठीक ठाक तुस सनाओ केह् बना दे फिर यरो बच्चें दी डेटशीट भेजी ओड़ी तुसें ते बच्चें ऐहीं सलेब्स त्यार निं कीता उनेंगी पढ़ना बी निं आंदा तुस पेपर लैन लग्गी पे नेईं होये दा ऐ यरो में सोचा दी ही डेटशीट थोह्ड़ी अग्गें करदे हे बच्चें ई औंदा बी किश निं यरो करो कोई पंदरां सोलां दिन बच्चें ऐहीं आंदा किश निं यरो पढ़ांदे ते बच्चे आक्खेै गै निं लगदे स्कूला आइयै बैग रक्खने बस खेढ़नै आह्ले पास्सै ध्यान पढ़ने आह्ले पास्सै ध्यान गै निं ऐ ते उनेंगी औंदा कक्ख निं ते कल्ल में पिच्छेआ उसी ते उसी आया निं कक्ख बी ते में आक्खेआ तोह् पेपर केह् देने ते उनेंगी आंदा कक्ख निं ते फ्ही केह् फायदा पिच्छुआं फेल होई जाङन ते टीचरें दी बदनामीं होई जानी भी आक्खदे कनेहा पढ़ाए दा हा अच्छा कोई निं भी अग्गें इनेंगी ट्यूशन रक्खागे ते भी मैह्नत करागे ते भी पेपर दोआगे ते थोह्ड़े दिन रेही गे ते उनेंगी आंदा कक्ख निं एह् पढ़े दे गै निं हैन आं भी अगलें दी बी होई जानी टेंशन भी कोई पंद्रहां सोलां दिन अग्गें करियै बच्चें ई थोह्ड़ी मैह्नत होऐ इनेंगी आंदा कक्ख निं पंञमीं दा छेमीं दा आओ बाकी ठीक ऐ पंञमीं छेमीं कम्में दा औंदा कक्ख निं अच्छा इक्क क्वेच्शन इनेंगी इक्क क्वेच्शन बी निं औंदा ते बच्चें पढ़े दा पता निं केह् ऐ आं तुस तुस पुच्छेओ ना बच्चो तुसेंगी केह् औंदा केह् नेईं ते थुआढ़े पेरेंटस फोन करा दे तुस केह् लैने गी औंदे तुस गल्ल निं मनदे पढ़दे निं होंदे आं थोह्ड़े अग्गें भी इनेंगी पढ़ाई लैगे अग्गें दूऐ पेपर आवा दे भी दिक्खी लैगे ठीक ऐ ठीक ऐ